आमच्या भारताचो वारो दुसरो दुसरो आसा आनी आमचो देशूय खूब व्हडलो आसा आनी प्रत्येक जाग्यार वातावरण दुसर दुसरो आसता एका जाग्यार खूब थंडी आसता तर दुसऱ्या जाग्यार गरमी जाता आनी तिसऱ्या जाग्यार वयशात जाल्यार पावस पडटा तुमी जर केवा उत्तर भारत दिल्ली पंजाब हरियाना बी गेल्यात जाल्यार थंयसर गरमी आसता पूण जवा हिवाळेचे दीस येतात तेवा थंयसर ती गर्मी खंय तरी कमी जाता आनी हिवाळ वाडटा कमीत कमी पांच डिग्री बी वाडटा आनी थंयसर दंव जावपाक लागता आनी मागीर तुमी जर केवाय परत हिमालया जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश किंवा उत्तराखंड येसर बीन गेलेत जाल्यार त्या जाग्याचेर थंडी खूब आसता आमचे गोंयाचे लोक स्पेशली थंयसर दंव भोगपाक दंवा वांगडा खेळपाक वयतात आनी खूब मजा मारतात पूण हालींच फाटल्या दिसांनी तो जम्मू कश्मिराक टॅररिस्ट अटॅक जालो त्या वाच्यान लोक आमचे थंयसर वचपाक भियातात आनी जर तुमी राजस्थान तर तुमी केवा वचकच नाका कित्याक की थंयसर अशी खूब गर्मी आसता आनी सगळीं जागा अशी सुकी सुकी कशी थंयसर तुमकां एक कांय बीच बीन तसला कांयच भोवंक गावच ना गेल्यात जाल्यार फक्त ती रेंव रेंव सगळ्याक आनी खंय तरी झाडां उंट बीन तसलात कायां काय भोवंक गावताले आनी ते लोक जे धवे कपडे घालून आसतात ते तुमकां जर खंय भोंवपाक येवपाचोच आसा जाल्यार तुमी गोवा ह्यो जागो सिलेक्ट करूंक शकतात कित्याक आमचो गोवा जो आसा थंयसर क्लायमेट एकदम असो सुंदर आसता गर्मी आसता गर्मीच्या दिसांनी गरमी जातलीत न्हू पूण आमच्या गोंयान बीच लोक गरमीच्या दिसांनी बिचार खूब वयता आनी बी पावसाच्या दिसांनी ती गरमी म्हणजे कमी जाता गोंयान पावस जून ते सप्टेंबर पडटातच पडटा आनी तो पावस आमच्या गोंयातल्या शेतां खातीर खूब असो इम्पोर्टंट आसता परत दक्षिण भारतांत म्हणजे केरला तामिळनाडू कर्नाटका बी गेले जाल्यार थंयसर ट्रॉपिकल क्लायमेट आसा थंय दक्षिण भारतांत जुनान पावस पडटा आनी उत्तर भारतांत ऑक्टोबरान पावस पडटा हंयसर थंयसर वातावरण एकदम आसा थंड आसता बर आसता आनी मेघालया बी त्या सायटन गेल्यार जर थंयसर पावस ह्यो खूब पडटा आनी थंयसर एक जागा आसा थंयसर ती ग्रिनरी जी बगपाक मेळटा ती खूब अशी एकदम बरी आसता सो आमच्या अस भारतान एकच क्लायमेट ना खूब तरेचे क्लायमेट दुसऱ्या दुसऱ्या जाग्याचेर दुसरे दुसरे क्लायमेट आसात आनी आमी केवाय ते अशे क्लायमेट म्हणजे भोंवपाक जागा चूज करपाची